असांजे सिंधियुनि में कईं लेखक ऐं कवि आहिनि जंहिं में मुंहिंजो पसंदीदा लेखकु शाह अब्दुल लतीफ़ आहे हुननि जी बुक शाह जो रसालो जामु मशहूरु आहे हुननि जी किताबु ऐं कवि कविताऊं जामु सुठियूं आहिनि जेके दिलि ते छू वेंदियूं आहिनि दिलि ते महिसूसु थियूं आहिनि उहे सभ खां सुठा लेखकु आहिनि